आज के समय में प्रेसर कुकर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा है ह हर एक घर में प्रेसर कुकर की ज़रूरत पड़ती ही है चाहे कुछ भी काम हो प्रेसर कुकर की हेल्प का हेल्प लेने से सबसे बड़ा फ़ायदा तो हमें यह होता है कि उससे हमारे टाइम की काफ़ी ज़्यादा बचत होती है पुराने टाइम में काफ़ी ज़्यादा पुराने टाइम में जो है कि वह तपेली का यूज़ करते थे उसमें काफ़ी देर में खाना उबलता था अब जो अब जो प्रेसर कुकर आया है उनकी हेल्प से हम हमारा जो खाना है काफ़ी जल्दी बॉइल हो जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है उसमें कम पानी में ही काम हो जाता है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो जॉब वालों को रहता है उनको अगर कहीं जल्दी जाना हो या फिर किसी अदर कुछ काम हो जो कि प्रेसर कुकर में किया जा सके तो उसकी हेल्प से उनका टाइम भी बच जाता है उनका काम भी जल्दी हो जाता है और प्रेसर कुकर में जो है कि दाल हो गए चावल बन सकते हैं चने काफ़ी जल्दी बॉइल्ड हो जाते हैं और जो किसी भी टाइप की वेजिटेबल्स हो वे सारी यूज़ हो जाती हैं प्रेसर कुकर में और इसका एक और फ़ायदा यह भी है कि जिन लोगों से खाना चबता नहीं है या जिनको चबाने में प्रॉब्लम आती है वे लोग उन इस प्रेसर कुकर में बने हुए खाने को काफ़ी अच्छे से चबा लेते हैं उनको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहे आती है वैसे इसमें दाल तो बॉइल्ड हो ही जाती है और काफ़ी सारी चीज़ें है जो प्रेसर कुकर में हो जाती है इसमें हम वैसे तो प्रेसर कुकर में लगभग लगभग तो सभी चीज़ें बॉइल कर सकते आलू आलू उबाल सकते है इसमें और अगर कुछ हो तो